हमराके किछु समान लै के रहै मतलब हमर घरके लिए दालि चावल जैसे कि तऽ रहै हम पूछय हलियै कि किछु मतलब कोन ची कोन ची समानके अथी दाम कइसन कइसन कतेक कतेक छै तऽ कोन ची कोन ची समान छै अपनेके दोकानमे हँ हमरा जैसे कि चाबल लै कऽ रहै रहऽ पुलाव बला चाबल तऽ ओकर रेट कैसे छै चालीस चालीस रूपए किलो ने नहि हमे मतलब जहाँ तक सुनलियै आओर कोन कोन रेटके छै हूँ नहि हमे सुनलियै कि मतलब हमरा किछु कम ओम नहि होतय गऽ दाम हमरा जहाँ तक पता हय कि पैंतीसे मिलैत छै पैंतीस पैंतालीस अच्छा ठीक हय आ दालि कैसे कैसे छै अच्छा साठि मे ओ हमरा मसुरिओ बला चाही आ साठि मे मतलब पचास नहि होयतै पचास मे हो जाएत आ राहड़ि कऽ दालि कैसे छै साठि साठि नहि पचपन पचपन काफी छै ओकरा लेल पाँच किलो लै के छै हमरा जादे छै पचपने रहे लऽ दहू चीनीआओर कैसे छै चौआलीस चीनियो हमरा लै के छै कमसँ कम छओ किलो बियालिस रहे लऽ दहो तब हमरा दूरसँ आबय कऽ छै लै लऽ ठीक बियालिसे रहे लऽ दहू आओर कोन ची कोन ची छै समान हमर सबजिओ मतलब सबजीके मसाला ओसाला लै कऽ रहै

छै धनिआ पाउडर बीस रूपआ चारि गो ओहो लै कऽ छै ई सब लिख लौ जे जे हम बोलि रहलियै हऽ लै लऽ एबै फेर ठीक रेट अपने मने लगा दियौ तनी दूर से छियै हँ आओर कोन ची कोन ची ठीक छै आबैत छी आध घंटामे ई सब भऽ जेतै ने पैक हँ ठीक